साढ़ा हिन्दू धर्म ऐ सनातन धर्म ऐ साढ़ा ते हिंदू धर्म असें ई एह् सखांदा कि लोकें दी सेवा करो शांति कन्नै र'वो लड़ो झगड़ो नेईं कुसै कन्नै अपने कम्म च बिजी र'वो अपना कम्म करो अपने भगवान दा नां लैओ पूजा पाठ करो जदा बैर वरोध नेईं रक्खो दिलै च ओह्की चीज़ कोई इ'यां बनाई गेआ कोई इ'यां बनाई गेआ उसी दिक्खियै नेईं सड़ो अपनी चीज जेह्ड़ी ऐ ओह्दे बिच गै खुश र'वो अपना भगवान दा नां लैओ तुं'दा अपने आप सब किश बनग इक दुए दी चीजां दिक्खियै थोह्ड़े चीजां अपनियां बनी जंदियां जल्दी बगानियां कोठियां दिक्खियै अपनियां कोठियां निं ढान होदिंया कि जे साढ़ी निक्की जेही ऐ ते उन्ने बड़ी बड्डी चाढ़ी लेई ऐ अपने हिन्दू धर्म च चलो नेईं जैदा छालां मारो ते एह्दे बिच गै भगोआन ने तुसे ईं एह्दे बिच गै सब किश देई ओड़ना बमारी नेईं कोई बड्डी लगग ते ऐह्दे बिच बी खुश त्रै टाइम पर रुट्टी खाह्गे ते अपना कम्म करगे पेट पालगे बमारी नेईं कोई लग्गी दी होग लून चारै कन्नै बी खाह्गे तुसे ईं ओह्बी रुट्टी लग्गी जाह्ग जेह्ड़ी अंगे ई और अपना धर्म निं छोड़ना चाहिदा दिक्खो इक कास्ट छोड़ी दूई कास्ट बिच नेईं होना चाहिदा कि में हून हिन्दू आं ते में हून मुस्लमाने च चली जां उं'दे कन्नै खान पीन लेई पवां अपना हिन्दू धर्म नेई छोड़ना चाहिदा दिक्खो हिन्दू जि'यां अपने भगओन दा नां लैंदे मुस्लमान अल्लाह् सल्लाह् दा नां लैंदे भगोआन ते इक्कै मगर नांऽ बक्खरा बक्खरा लेइयै जपै दा ऐ जि'यां हिन्दू बोलदे सीता राम मुस्लमान किश होर बोलदे अपना धर्म रक्खना गै चाहिदा अपना धर्म भ्रेश्ट निं करना चाहिदा साढ़े आह्ले डोगरे च इ'यै गै ऐ कि अस अपना धर्म लेइयै गै चलचै अस जेह्ड़ा अपना धर्म चेंज निं करचै दूई कास्ट च केंई चली पौंदे आखदे किश नेईं होंदा कास्ट चेंज करी ओड़ना जेह्डा ब्राह्मन ऐ ते ओह् मुस्लमान बनै दा जेह्ड़ा मुस्लमान ऐ ओह् ब्राह्मन बनै दा ते धर्म त्रुटी जंदा इ'यां अपना धर्म भगोआन ने जिस धर्म च तुसें गी जेह्दे बिच जन्म दित्ता दा ओह्दे बिच गै रौहना चाहिदा चाहे ओह् मुस्लमान ऐ ते चाहे ओह् ब्राह्मन ऐ